मैं ग्वालियर में तिगरा क़िले चिड़ियाघर और भी कहीं जगा मैं गया हूँ और उन जगहों के बारे में मेको यह पसंद आया है जैसे कि मैं बात करूँगा तिगरा की जब आप तिगरा जाती हो तो काफ़ी सुंदर वहाँ दृश्य रेहता है देखने का नज़रिया जो है काफ़ी अच्छा लगता है हर जगह चारों तरफ़ पानी पानी उदर आप नाव पर भी जा सकते हो आप बीच में जब जाते हो उस नाव के तो आप के एक अंदर एक हल्की सी हलचल होती है तो वो जो गुदगुदी टाइप की होती है वो काफ़ी अच्छा लगता है क़िले की बात की जाए तो क़िला एक फैमिली एक परिवार के साथ जाने वाला एक वह दृश्य रहता है और फैमिली पिकनिक के लिए आप वहाँ जा सकते हैं और भी कहीं ऐसी जगहें हैं ग्वालियर में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं धन्यवाद